हेल' सुइगि आङो दहाय बाजै हटेलनिफ्राय अमा गोरान अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौ होफैग्रा दिलिबारि बयनि आखुथाइया मोजां नङामोन कल खालामबाय थादों आरो